आब जे छै से अहाँके पहिने जे छल से मोदी से पहिने से अहाँके वाहन सुविधा मतलब रोड जे छै से बड्ड गड़बड़ छल बड्ड अहाँ सबके समय ई तऽ फिलहाल बुझिऔ जे हमसब रुपौलीसँ जे जाइ छलहुँ हेँ एतऽ भूमिसर लगमे गेलहुँ तऽ हमरा सबके अढ़ाइ घण्टा तीन घण्टासँ तीन चक्कामे बैसऽ पड़ै छल आब जे सुन्दर बेबस्था भऽ गेल हेँ से बाते नहि बुझू एतेक नीक बेबस्था जे मोसकिलसँ पौना घण्टा लागत ओतऽ भूमिसर लगमे जाइमे हालाँकि आब कोनो नेता मोदी अएताह या नीतीश अएताह या कोनो पैघ अएताह से अएताह किओ नेता अएताह तऽ आब जे छै से एतऽ रुकैके लेल मधुबनी क्षेत्रमे या कोनो गली एहन नहि छै कि हुनका ले हम बेबस्था नहि कऽ सकिअनि एक नम्बर बेबस्था आब हालाँकि आब रोडके कोनो गड़बड़ी नहि जहाँ तक छै से सब जगह रोड बड्ड सुन्दर हमरा नजरिमे आब कोनो ई रोड नहि देखा रहल अछि जे कि रोड गड़बड़ होइ